ہلو وعلیکم السلام اتنا دن پردہ نہ ہوا میرے دکان پہ بولیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے صحیح سے آپ دیکھے گا نہیں چیک کر لیجیے ایک بار ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کھول کے اس ٹم دیکھ لینا چاہیے نا کھول کے ایک بار دیکھ لینا چاہیے نا ایک بار کھول کے چیک کر لیتے پھر بھی دیکھ لینا چاہیے تھا میں کہا ایک بار پھر پھر بھی تو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا نا کہ کپڑا ہے کہ نہیں ہے اب اتنا کپڑا میں کہاں کھوجیں گا آپ کا کون کپڑا ہے جی دیکھ لینا چاہیے تھا وہاں پہ اب کہاں کھوجیں گے اتنا بڑا دکان میں یوں کیوں دکھائیں کپڑا اس صاحب ہم تو خالی کام کرتے ہیں بس دھونے وونے کا ٹھیک ہے تو اگلی بار سے پھر ہم دھیان رکھیں گے ایسا نہیں ہو ٹھیک ہے ایسے میں غلطی نہیں ہوگا